जब मैं छोटी थी तो चूल्हे पे खाना बनाते थे लकड़ी लाते थे और उपरी लाते थे उपरी लाने के बाद उसके बाद आग जलाते थे आग जलाने के बाद उस पे कढ़ाई रखते थे कढ़ाई रखने के बाद सब्जी बनाते थे फिर उसके बाद आटा गूथते थे आटा गूथते के बाद उस पे रोटी बनाते थे तावे रखकर लकड़ी उकड़ी से आग जलता था और जलाने के बाद खाना बनता था फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे घर पे गैस आ गया जाते थे किचन में तो पहले रेगुलेटर्स नीचे से खोलती थी फिर उसके बाद लाइटर जलाती थी लाइटर जलाने के बाद तो उसके बाद कढ़ाई रखती थी कढ़ाई रखने के बाद उस पे सब्जी वगैरह बनाना चालू करती थी फिर उसके बाद बहुत सावधानी से पाक वगैरह कहीं गैस ना निकल जाए और उसके बाद जब एक चूल्हे पे खाना बनाती थी उस पे बन जाता था तो उसको बंद कर देती थी गैस के दो चूल्हा होता था होता है उसके बाद दूसरे चूल्हा को बंद कर देती थी करने के बाद अपना देख लेती थी कहीं से गैस लीक नहीं हो रहा है निकल नहीं रहा है जैसे मार्केट जाना होता है तो उस बंद कर देती थी कि बच्चे आए घर का तो आने बाद के खोल ना दे खोलने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो जाए कहीं से गैस ना निकले फिर उसके बाद मैं ससुराल में आई ससुराल में आने के बाद वहाँ गैस था गैस पे खाना बना रही थी पहले जाती थी किचन में चाय बनाती थी और रेगुलेटर चालू करके चाय रखती थी चाय रखने के बाद दें उसमें दूध पानी मिलाती थी दूध पानी मिलाने के बाद चीनी चायपत्ती अदरक डालती थी चाय बनाती थी और चाय बन जाता था तो उसको चूल्हे पर से उतार के फिर बगल में रख के गैस बंद कर देती थी करने के बाद फिर दूसरा खाना के लिए तैयारी करती थी और तैयार करने के बाद दाल चावल रोटी सब्जी जो बनाना था गैस पे बनाती थी बनाने के बाद फिर रेगुलेटर बंद कर देती थी करने के बाद तो फिर दूसरा काम करती थी